میں كھانا پكانے میں تقریباً ایک گھنٹہ لوں گا وہ اس لیے كہ اگر برتن صاف نہیں ہے كچن میں گیا دیكھا كھانا پكانا ہے اور برتن صاف نہیں ہے تو اس كو دھلنا پڑے گا اور ساتھ ساتھ اس كو مائگریٹ كرنا پڑے گا چكن وغیرہ كو مسالے میں اور تركیب كو جانے بغیر میں كھانا جو آزمایا ہے میں نے بنایا ہے وہ چكن انگارہ تھا اور میں نے بغیر جانے بغیر اس كو بنایا بہت ہی شاندار اور لذیذ بنا تھا اور میں نے اپںے دوستوں كو كھلایا تھا دوست دوستوں وغیرہ نے كہا كہ بہت ہی لذیذ كھانا بنا ہے اور یہ اس لیے كہ ان لوگوں نے تعریف كی كہ آپ جانتے بھی نہیں تھے چكن انگارہ كیسے بنانا ہے اور آپ نے بنایا اور اتنا لذیذ بنایا اور دوسرے لوگ بھی آ كے اس كو كھائے اور بہت تعریف كی